हैलो डॉक्टर साहब बड़ी बमार आं में हैलो जुकाम ऐ बुखार ऐ कन्नै गला बड़ा खराब ऐ ते में कल्ल अचार खाई लैआ ते ओह्दी बजह कन्नै गला खराब होई गेआ जेह्दी बजह कन्नै इन्नी छाती गी पीड़ ही होआ दी रातीं सौन निं होआ दा हा प्यारी प्यारी बड़ी जादा आं जी अंजी अंजी ठीक ऐ अं नेईं में कीता हा में हल्दी बी पाई ही थोह्ड़ी हारी ते ओह्दे कन्नै गरारे कीते पर थोह्ड़ा जेहा लग्गेआ हा भी उऐ नेह् होई गे अज्ज बी हवा लग्गा दी ठीक ऐ ठीक ऐ जी